दानि जोंनि बे जायगायाव दा जायगाफ्रा सोलायजोबबाय बोथोरा सोलायजोबबाय गोदो गोदोनि दिनाव बिराथ गाज्रिमोन आरो मटर गारि गैयामोन जोंनि स' समाव गोदोहाय जों खस्थ' जाबोनांदों जोङो बि बिराथ खस्थ'यै जों सोलिबोदों दिनै एखम्बा बिदिनो ओंखाम मोनजायामोन माबा मोनजायामोन बिदिनो आरो लामाफ्रा गोजान आरो गारि मटर गैयैयाव जोङो माइरं दैरंबो जोङो रोगानानै जानो हायामोन बे ससे लामानिफ्रायनो जोङो बिराथ खस्थ' जादों आरो जोङो ओरैहाय बङाइगाव थङाइगाव जों थांनानै लायनो हायामोन आरो जानो हायामोन बायदिसिना संख्रि बानलुफोरखौ जोङो खस्थ'आवनो बिराथ गोदोनानै थानाय जादों आरो सिगां समाव दा साबसिननिफ्राय साबसिन जाबोजोबबाय बोथोरा सोलायजोबबाय मोजांनिफ्राय मोजां जाबोबाय आरो गथ' ग'थाइ फोरों फरायनाय आरो थानाय जानाय माबाफ्राबो मोजां जाबाय साब सिखन जाजोबबाय दानि बोथोराव जोंनि दिनावसो गोदो जोङो गथ' उन्दै उन्दैखौ लानानै बिराथ खस्थ' मोन्दों दा बोथोराथ' बिराथ मोजां सोलिगासिनो मोजां जाबोगासिनो जोंनि दिनाव गोदो खस्थ'खौ जोङो बगिबोबाय दा गथ' ग'थायनि समाव दि जोंनि गथ'फ्राबो मोजां खामानि मावनो हाबाय आरो सोलिलांनो हाबाय